हम हमारे आसपास को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जागरूकता को सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं ताकि जागरूकता के कारण ही लोग व्यक्ति जो है वह अपने आसपास कचरा नहीं करेगा घरों से दूर जो खाली रिक्त स्थान है वहाँ पर भी कचरा नहीं करेगा जब प्रधानमंत्री जी द्वारा इस स्वच्छ भारत मिशन को भारत में शुरू किया गया तो उन्होंने घर घर हाँ मतलब हर जगह पर कचरे वाली गाड़ियों को शुरुआत की है अब वह कचरा घर पर आ जाती है लेने तो हमें कचरा ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि प्रति हर व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो कोई भी कचरे को ना फैलाए